हँ की कीसभ होइत छै अच्छा कीसभ बनैए अच्छा दालि भात सब्जी नीक लगैए हँ हमरो नीक लगैए हँ हमहूँ आइ बनेलहुँ हेँ दालि भात काबुलीचना आलूके सब्जी आरो भात बनेलहुँ हन इएहसभ बनेलहुँ खेलहुँ रातिमे हँ हँ नीक लगैत रहैत छै आब आइ दिनसँ परोड़ तरोड़ आओर बिकेतै तऽ ईसभ नीक लगतै परोड़के सब्जी ईसभ नीक लागैत रहैत छै खायमे हँ हँ अहाँके की अहाँके कीसभ नीक लगैए सब्जीमे हँ हँ हँ हमरो नीक लगैए इएह हैया एखने कटहर बिकायत तऽ कटहरके उबालि कऽ ओकर कोफ़्ता जे बनबैत छै हँ ओकर ओहो नीक लगैए तरलो ओकर सब्जियो आलू परोड़ नीक लगैए डालना आओर जे बनैत छै आ कोबी हँ कोबी ईसभ नीक लगैए माँछ ताँछ अहाँकेँ नीक लगैए कोन कोन माँछ खाइत छियै

हँ छोटका नीक लगैए हमरा तऽ छोटका नहि नीक लगैए हम छोटका नहि खाइत छियै छोटका हँ बड़कामे बिकेट भेल बुआरी भेल ईसभ हँ ईसभ खाइत छियै ईसभ नीक लागैए छोटकी माँछ हम नहि खाइत छी हमरा कहियो नहि ई छोटका माँछ नीक लागैए आ मासुओ नहि हँ हँ हमरो बड़के नीक लगैए छोटका हम नहि खायब छोटका माँछ हम बेसी काल बनेबो नहि करब छोटका बड़के माँछ लेब तऽ ज्यादातर हम बिकेटे लेब हमरा बिकेटे माँछ नीक लागैए उएह हम बनायब हँ कतेक गोटा हँ कतेक गोटाकेँ छोटको नीक लागत कतेक गोटेकेँ तऽ छोटके नीक लागत आ बड़का नहि नीक लागत आ हमरा छोटके नहि नीक लगैए आ बड़का नीक लगैए हँ धिया पुता हँ धिया पुताकेँ नहि नीक लागत छोटकामे काँट कनि बेसी रहैत छै तऽ धिया पुता नहि खायत ओतेक धिया पुता हैया बड़का रहल तऽ तरलो खा लेलक से होइ छै जे तरलो खा लेलक अपन आ तिमनोमे अपन काँट छोड़ा छोड़ाके खेलक आ छोटकाके काँट नहि ने छूटत ठीक छै ठीक छै राखू